मैं मनोरंज मनोरंजन उद्योग में खेलों की भूमिका के बारे में इत्ता नहीं बता सकता हूँ लेकिन इससे कई खिलाड़ी अपने स्तर से बहुत ऊँचे ऊँचे गए हैं जैसे कि विराट कोहली छोटे में उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे फिर उन कम्पनियों ने उनके ऊपर पैसे लगाये जिसे वो आज बहुत बड़े इंसान बन चुके हैं और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं और और जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम हुआ यहाँ पर लाखों की संख्या में आदमी गेंद बल्ला कार्यक्रम देखने आते हैं तो इससे जो आस पास की छोटी मोटी दुकाने होती हैं उन्हें भी कई प्रकार की मदद मिलती है उनका भी सामान बिकता है तो उन्हें उनकी भी बहुत सहायता होती है और मनोरंजन उद्योग खिलाड़ियों पर पैसे लगाते हैं जिससे उनका एक उनका एक कैरियर बनता है